आरो जों बिबादिनो भिदिअस सिनिमा फोरखौ नायनानै जों नुनो मोनो बिबादिनो आंनि सायख'नानै लानाया जाबाय बिबायदिनो बर' फ्लिम नि एकट्रिस रिया बेखौ आङो मोजांसिन नुनाय बादि मोनदों मानोना बियो माखासे बिथिंफोराव अननायफोरजोंबो बियो सिनेमा फोरखौ दिन्थियो आरो एकटर फोरनि मादाव बेबादिनाे मोखथां बे एकटर खाै सायख'नानै एसे मोजांसिन बादि मोननो हादों बिनिखायनो एकटर एकट्रिस नि सोंनायनि फिननायाव आङो बे फिननायखौ होनाय जाबाय आरो अबे सावथुन आराे अबे केरेकटार फोरखौ मोजां मोनखो होननायावहाय आङो बिबादिनो बुंनाय जाबाय मानोना रिया एकट्रिस मोना गोबां बिबादिनो समनि गेजेराव दैबाना जानाय समफ्रावबो बिसोरो गामि ओनसोलफोराव जिउखांनाय सुबुंफोरनोबो बिसोरो समनि गेजेराव आनसुंथाइफोरबो हैयो आरो बिबादिनो समनि गेजेराव अबेबा बिसयफोरावबो बिसोरो खस्थ' मोननाय बेखथिफोरखौबो बिसोरो आनसुंथाइ होनानै गाव गावनि बिबुंथिफोरखौ लाखियो आरो मोखथांआ जाबाय बिबादिनो बबेबा सिनिमा फोराव जोङो नायनानै नुनो मोनो मोखथां एकटरा बाे बेबायदिनो बर'नि माखासे सिनिमा फोराव गानानै जों बर' हारिनि मोनसे गावसोरनि सिनिमा गानाय माेनसे बर'नि कालसार सिनिमा बेफोरखौ बिसोरो जों नायग्राफोरनि मेगननि द्रिसथिखौ होनायनि होनानै जोङो नायोब्ला जोङो बिसोरखौनो रिया आरो मोखथां बि सिनेमा फोरखौनो नायनानै जोङो नुनो मोनबाय बिसोरो बिबादिनो बर'नि मादाव मोनसे मोजांसिन सिनेमा फोरखौ गानानै जों नायग्राफोरनि सायाव दिन्थिनानै होदों